हैलो मां सूरत रामनगर मां नरेश थो ॻाल्हायां मां स्विगी ते तव्हांजी एप में हिकिड़ो ऑडर कयो हुओ जंहिंमे मां तव्हांखे चयो हुओ के मूंखे घटि लूणु ऐं घटि मिर्च वारी जेका बि मुंहिंजी शइ घुराई आहे उहा लूणु मिर्च मूंखे घटि खपे त मुंहिंजा जेके महिमान आयां आहिनि उन्हनि जी उन्हनि खे सम्झो लूणु मिर्च हिकदमु घटि खपंदो आहे छा इहो तव्हां वटि रिकॉडिंग में आयो आहे की मां तव्हांखे लूणु मिर्च घटि चयो आहे विझण लाइ छो त महिमाननि खे हिननि शइ खां एलर्जी आ अगरि तवां वटि इयो रिकॉड मुंहिंजो न हुजे त मां ॿीहर तव्हांखे चवां थो के मुंहिंजे महिमाननि खे लूणु मिर्च घटि वारी शइ खपे इन करे तां मूंखे जेका शइ मोकिलींदो ठाहे करे उनमें लूणु मिर्च घटि विझी करे मोकिलींदा